ہیلو میں اولا کسٹمر سروس سے بات کر رہی ہوں میرا نام بلقیس قمر ہے میں بلقیس قمر بات کر رہی ہوں میں علی گڑھ کی رہنے والی ہوں مجھے اولا ٹیکسی بک کرنی ہے کل کے لیے علی گڑھ سے لکھنؤ جانا ہے کل صُبح مجھے سات بجے نکلنا ہے علی گڑھ سے لکھنؤ جانا ہے آپ میری ٹیکسی بک کر دیجیے اِس کے لیے میں بہت بہت شُکر گُزار رہوں گی کل سات بجے سات اے ایم اے ایم میں صُبح سات بجے اور میں میں پہنچا دیجیے اور مجھے واپس بھی علی گڑھ پہنچا دیجیے اِس کے لیے میں بہت شُکر گُزار رہوں گی اور اُس کا کرایہ بھی مجھے بتا دیجیے کتنا آپ کرایہ لیں گے کرایہ فکس کر دیجیے میں آن لائن پیمنٹ کر دوں گی